ہاں ہلو ہلو ہاں ارے میں بول رہا تھا گیارہ بجے مجھے جانا تھا آپ نے اتنا لیٹ کر دیا کیوں ارے آپ کہاں ہو اپنا اپنا ایڈریس بتاؤ یار ساڑھے گیارہ بج رہا ہے گیارہ بجے یہاں نکلنا تھا میں ٹرین چھوٹ جائے گی ہوں ساڑھے گیارہ بج رہا ہے اب کیا کیا سمجھ رکھے ہو یار میں ابھی بلوا میں وہاں پہ کھڑا ہوں لگ بھگ دو ڈیڑھ گھنٹے سے کھڑا ہوں اب اب آپ نے ٹائم دیکھ کے بس آپ آپ آ رہے ہیں کہاں ہیں نہیں ہیں کوئی پتا نہیں ایک تو کال نہیں رسیو کرتے ہو ٹائم پہ میں کتنی بار کال لگایا ہوں آپ چیک کرو اب میری بات سنو پہلے میری بات سنو میں نے کتنی بار کال کیا ہوں یہ بتاؤ آپ نہیں بیس سے پچیس بار میں نے کال کیا ہوں یا نہیں اور میں نے کتنے بجے ٹائم دیا تھا ہاں بولو کتنے بجے ٹائمنگ دیا تھا ساڑھے دس ساڑھے ساڑھے ارے ساڑھے گیارہ ٹائم گیارہ بجے ٹائمنگ دیا تھا تو ساڑھے گیارہ بجے بج رہا ہے ابھی آپ ایک بار ٹائم دیکھ لو اپنے فون میں اوکے اس کے بعد بولیے مجھے بار بار کیا یار کسی کا کسی کا ٹائم ٹائم دے کے پھر ٹائم پہ دھوکے دے دیتے ہو کیا یار تم کیا گاڑی چلاؤ گے ہٹ